जी हम परम्परागत रूप से कागज़ और पेन से लिखना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि कागज़ पेन से हम लोग बचपन से कागज़ सब से पहले सिलेट पर लिखते थे उस के बाद पेन और पेंसिल और कागज़ फिर पेन और कागज़ पर लिखते थे हम लोग पेन कागज़ पर लिख के पढ़ाई कर के पूरा अपना पढ़ाई लिख बड़े हुए हैं इस से लेकिन आज के दौर पे टेक्नोलॉजी के ज़माने में लैपटॉप मोबाइल इत्यादि पर लोग टाइपिंग करते हैं लिखना पसंद करते हैं लेकिन ये अपनी परम्परा नहीं भूलना चाहिए क्योंकि कागज़ पेन से लिखने पर हमारा दिमाग़ और हमारा नॉलेज ज़्यादा बढ़ता है और कभी भी वो उस में दिक्कत नहीं होती है